चॅलेंजीस तश्यो खूब आसा पयली पयली एक एक चॅलेंज म्हळ्यार पयली एक चॅलेंज म्हणल्यार स्कूल एक मेन रोडाचेर आशिल्ल्या कारणान थंय मेन गेट आसा आनी त्या गेटीर एक सेक्युरिटी गार्ड कंपलसरी आसचो अशें म्हाका दिसता कारण भुरगीं रस्त्यार भा भायर वता येता गेट ओपन आसता बाय चान्स किदें कळत ना कळत कोण यो येता वता हें कळना ते हिस्पान एक ती फेसिलिटी आसूंकूच जाय दुसरे सी सी टी के कॅमेराज त्या जाग्यार भुरग्यांच्या सी सी टी आसूंकूच जाय कारण प्लेग्रावंड म्हण ज्या स्कुलान भितर वता भार येता एक सरावंडींग एरियांत सी सी टी वी हे कंपलसरी कारण आज भुरगीं इतली हें जाल्लीं आसा की एकामेकां वांगडा झगडटाय बी सो तें लक्ष दवरपाक आनी ताचेर एक एक लक्ष ताचेर उरचें अशें ह्या खातीर सी सी टी वी ही मेन जाय तिसरी मेन म्हणल्यार हांव पळयतां की बेसीक जे आसा जशे टॉयलेट्स आसता ह्यो वॉशरूम्स आसा थंय एक क्लिनिनस तशें नासता जे भुरग्यांक आमी आतां भुरग्यांक धाडटा पूण एक त्या स्कुलान भुरगीं गेलीं थंय एक क्लिनिनस आसूंक जाय थंय एक निवळ अशें ती एरिया उरोंक जाय थंय रेगुलर एक क्लिनिनस हें मेनटेन करपाक खूब गरजेचें